आं न'नि आं दखान होनाय सोमोन्दै एसे सावरायनोसै आं फिसा दखान होयो आरो दा आं बे दखाना जाहैबाय आं हारसिङै सानखांनानै गेलेनाय मानि आं एखदमबारे सासे नेहाद गैजारोङै मानसि खुनुरुखुम आं सोलिनानै थेग नाथेग आं मानि आंनि खायदा बुधिजों आं दखान होबोदोंमोन दा बे दखान सोमोन्दैनो आं रायज्लायगोन मानि आंहा फैसा गैयामोन आं बेराद खस्थ' एसे फैसाजों आङो मानि गय एसे फाथै बिरि सिगारेट मानि बिस त्रिस थाखा फैसा लानानै आङो दखान होजेनदोंमोन आरो दा आं दखान होनाया बिदिनो सानफ्रामबो सानफ्रामबो आं दखानखौ होबाय थायो आरो बिदिनो दिनै एसे गाबोन एसे थाइसे थाइनै बेजोंनो आं न'खर सालायो न'खराव जानाय लोंनाय एसे एसे आथोना सारेनाखौ बुथुमै बुथुमै आं दा दखाना एसे देरबोबाय आरो आंनि दखाना बिदिनो आङो दा हारसाफोरजों लोगो जाफायै जाफायै बिदिनो सिना सिखि जाबाय दखानदारजों दखानदार आं सिनाय लायो जेरै आं बासुगाव थाङो माजे माजे बङाइगावआवबो थाङो नै काजोलगावआवबो थाङो दखादारजों दखानदार सिनाय लायो आं दा बिसिनि बायदि एसे एनै फिसा फिसौ माबायाव माहोनो हलसेलाव थांनानै बायस' बुयस' लाबोयो बिदिनो सम सम बिसोर फाननायबायदि आंबो सोलोंनानै फानदों आरो दा जेरै आं दा सिखा रुवा लाफायो लहा लहि माबा माबि लाफायो माबा माबि लायो आरो ओमफ्राय फुजा बोथोरब्ला बिलुन लाफायो इदिनो फुजानि खेला गेलेग्रा गथ'फोर बारुद सिलाइ बमा माबा माबि हरिखमालनि बुस्थु आं फानो आरो दा ओमफ्राय आङो लोगोसे गुन्दै लाफायो आरो लोगोसे आं खानायबो सिनो हाजाम जायो आरो बिदिनो बायदि बायदि आं गेलेनानै दा न'खरखौ खुनुरुखुम सोलियो दा बिजनिसमेना बे जाहैबाय जोंनावथ' फैसा बुरजा गैया बायदि बायदि गेलेदेरनोबो फैसा दंनायब्ला आं एसे गिदिर गिदिर बिसनेसखौ गेलेनो सानदों नाथाय सौहा जोबा आरो